हेलो हैलो

आ फ्रूट्स लेना था फल लेना था इ कौन इतना है बताइए लव कौन कौनसा फ्रूट है

अनारस नहीं है पपीते हैं बहुत बहुत महंगा है हाँ हाँ पपी कैसा है पपीता मीठा होगा नहीं नहीं बहुत महंगा भी है इतना नहीं कम थोड़ा कीजिए नहीं नहीं फ़िर भी बहुत महंगा है यहाँ पर यहाँ बगल में देख रहे थे हाँ तो हम आत आपके भिरी हैं मतलब बहुत कम कीजिएगा तब नहीं फ़िर भी फ़िर भी बहुत ज़्यादा है हाँ लेना तो है अनारस अनारस भी ले ले वह कितने ठीक है सही सही है ई भी दे दीजिए पाँच पाँच के जी पाँच पाँच पाँच के जी आउरो वह ताज़ा है ना मीठा है होगा जी महंगा बहुत ऊ भी पैक कर दीजिए वह चार ही दीजिए चार के जी चार के जी चार के जी ठीक है और बेदाना बेदाना भी

के जी नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं अगर और दस लें दस ले लें तो नहीं डिक नहीं दस कर दीजिए दस कर दीजिए नहीं नहीं दस कर दीजिए एक सौ दस कर दीजिए ज़्यादा ले रहें एक ज़्यादा ले रहे हैं नहीं देखिए इतना चीज़ ले रहे हैं फ़िर भी दस कर दीजिए और नहीं कुछ है क्या सीता फल है सीता फल